ट्रेड मील ट्रेडमील भेल शहरी क्षेत्रके लिए जेकरा घरसँ बाहर फिल्ड दूर यऽ ओकरा लिए ट्रेडमील आवश्यक छै हमरा आरके ए ग्रामीण क्षेत्रमे छै सड़क गाँव नहर एगदम फिल्ड छै जेकि लोग कच्ची पक्की सब यऽ जबकि खाली पैर हुअ कि आ चप्पल पिन्हके हुए बाहरके हबा आओर जे छै एगदम फूल जतना बुलि सकू जेकरा कारण अभी समस्या डाइबिटीजके छै जे आ जे छै अभी लोग डॉक्टर बता दै छै जे कम से कम पाँच से छओ किलोमीटर पैदल चलिये वे स्वास्थ ओहिसे डाइबिटीज सुधार हइ छै सुधार अछि पैदल चलने आओर ट्रेड मील घरमे छै जे जेनाकि फिल्ड दूर यऽ ओकरा लिए ट्रेड मील हीँ अच्छा छै हमरा से पाँच छओ किलोमीटर की दश किलोमीटर भी गाँवके लोग बुलैत छै अपन काम धन्धा चलैए घुमनाइ अलग भेल फेर खेती बाड़ीमे फेर अपन बुलैए लड़ैए सब काम धन्धा पसीना चुएनाइ बुलनाइ टहलनाइ ओ पसीना चुएनाइ बेसी मकसद छै ओकर पसीना थकाओट जबतक ट्राउड नहि हाएत शारीरिक फिजिकल नहि हाएत ओकरे कहल जाइत छै ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै लोग वर्क करैए काम धन्धा कयने से पसीना आबैत छै आओर टाउन क्षेत्रमे जे छै ओ ट्रेड मील से ही पसीना चुआबैए पसीना बहैत छै ओकरा लिए ही ट्रेड मील अच्छा छै आओर गाँवके लिए टहलनाइ बुलनाइ खाली पैर बुलू तऽ चप्पल पिन्हके बुलू अपन आरामसँ जे छै एगदम वर्क करू जेकि स्वास्थके लिए बहुत लाभदायक छै आओर जे नबजुबक छै दौड़ैत छथि चूँकि युवा जे छै जे फौजमे भर्ती हइ लए चाहैए तऽ खूब रनिङ्ग लगबैए एगदम बेल्ट उपरकामे दौड़ैए आओर सब आदमीकेँ एगदम सुबहकेँ एगदम टहलनाइ स्वास्थके लिए बहुत अच्छा छै आओर ट्रेड मील टाउन क्षेत्रके लिए घरमे ही सारा चीज अपन कैजुअली कए लिअ